روزانہ ڈرائنگ کی مشق کرنا سب سے مؤثر طریقہ ہے میں نے چھوٹے اسکیچز سے آغاز کیا اور آہستہ آہستہ پیچیدہ ڈرائنگ کی طرف گیا ریفریس کا استعمال میں اکثر تصویری ریفرینسز کا حقیقی زندگی کے مشاہدات سے سیکھتا ہوں جیسے ہاتھ چہرہ یا قدرتی مناظر بنیادی ساخت ڈرائنگ سے پہلے خاکہ بنانا جیسے سرکل لائنس جن جیمیٹری شکلیں ڈرائنگ کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے روشنی اور سایہ روشنی کے ممبع کو سمجھنے اور سائوں کی صحیح استعمال میری ڈرائنگ میں گہرائی اور حقیقت پسندی لاتا ہے آن لائن ذریعے کچھ معافید آن لائن ذرائع جن سے میں نے سیکھا یوٹیوب چینلز پروکو انتمی اور فگر ڈرائنگ کے لیے بہترین ڈرا ود دازا احمد الدوری ویب سائٹ ڈرا باکس ڈاٹ کام بنیادی اسٹرکچر اور لائن کنٹرول کے لیے لائن و ایکشن ڈاٹ کام فگر ڈرائنگ اور پوزنگ کی مشق کے لیے پینٹریسٹ ریفرینس امیزز کے لیے